हेल' मेदाम आं दिनै उन्दैनिखौ दोनलांनो जानाय नङा मानो मानि बायद' एसे न'आव प्रब्लेम जादोंनालाय एसे न'खरनि मानसिनि हाबा दङ' बेयाव थांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय दोनलांनो सोलाबनाय नंला दिनै अ' ओमफ्राय मा हो

ए मा जेन'बा सोंथार नांगौमोन नामा मेदाम ए औ औ दाना ओं दा माबा मोनसे जानानै होबाय ना बायद' आं बेनि थाखायनो दोनलांनो हायासै माबाफोर एप्लिकेसनफोर लिरनांगौब्ला लिरनोसै आरो बायद' औ मानि एसे असुबिदा नालाय न'आव गावनो न'नि मानसि नालाय थायाब्लाबो जाया ना थानांगोन उफाय गैया हा जादों मानि न'खरनि मानसिनि हाबा दं नालाय बेयाव थानांगोन नालाय न'नि मानसि थायाब्लाबो जायाना

औ दे दे जागोन दे मेदाम ओमफ्राय मा मा लिरनांगोन आं एप्लिकेसनावबा ए औ औ दे आ औ आर आरो बोथोराबो ओं ओं आरो बोथोराबो गाज्रि हा सान सानथामसो जागोन दां मेदाम सानथामसो जागोन औ औ औ सानथामल' लागोन दे बायद' आरो माबा अखाबो बोथोराबो जायो ना गथ'आबो एसे गगा मोन्दोंनालाय ओंखायनो ओरैबो ओरैबो माबा मोनसे जाबाय नालाय ओंखायनो लांनाय जायाखै आरो औ औ दे दा होनोसै